अपनेँके हम ऑर्डर कएने छलहुँ रहय एकटा गाड़ीके लेल ओ गाड़ी एखन तक नहि पहुँचल हमरा दरवाजापर जाहिसँ विलम्ब भऽ रहल अइ अहाँ जतेक जल्दी भऽ सकए गाड़ी भेज देब जाहिसँ कि हम समयपर पहुँच सकी गन्तव्य स्थानपर